हैलो हैलो जसवंत सिंह होर बोल्ला दे भला जसवंत सिंह होर बोल्ला दे में ते तुस मानसर दा बोल्ला दे ना जनाब बोट शोटां तुसें रक्खी दियां भला बोटां शोटां तुसें रक्खी दियां भला बोटां ते केह् स्हाब होंदा ते घैंटे दे किन्ने पैसे लैंदे तुस दौ सौ रपेआ लैंदे घैंटे दा जादै बंदे होगे तां घट्ट रेट करगे जां उन्ना गै होंदा होर रुट्टी खानै गी शैल बधिया लब्भी जंदा नी किन्ने कोई पैसें दा केह् स्हाब कताब होंदा अच्छा घट्टदा निं थोह्ड़ा मतलब जां उऐ रेट लग्गना ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही में करना सलाह पंज छे दोस्त होर बी हैन फिर पुच्छियै फोन करियै सनाना ठीक ऐ ठीक ऐ भी ठीक